स्मार्टफ़ोन ने जीवन को बहुत अच्छी तरह से बेहतर बनाया है मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है जो मैंने बीस हजार में बाइ किया था ये फ़ोन बाइ करने के बाद मेरे को काफ़ी इसके फ़ायदे हुए है इस फ़ोन के जरिये स्मार्टफ़ोन के जरिये मैंने अब मेरे फ़ैमिली वालों से कनेक्ट रहता हूँ सारी उनको सूचनाएँ वगैरह है मैसेजिस वगैरह है जानकारियाँ भेजता रहता हूँ कोई भी चीज वगैरह रिपोर्ट है उनको कोई फोटो भेजनी हो मेरे रिलेटेड अपडेट करना हो वो भी जल्दी से हो जाता है स्मार्टफ़ोन के जरिये हम गेमिंग भी कर सकते है आ ए वर्तमान में स्मार्टफ़ोन के जरिये सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है एजुकेशन में शिक्षा में हम उसी ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं जिससे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है और एजुकेशन भी अच्छा हो रहा है स्मार्टफ़ोन वर्तमान समय में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है सोशल मीडिया से कनेक्ट रहते है हम कोई भी प्रकार की जानकारी चंद मिनिटों में हासिल कर सकते है स्मार्टफ़ोन से ही काफ़ी जनरेसन बदलाव हुआ है स्मार्टफ़ोन के जरिए अभी वर्तमान में फाइव जी है उससे टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी हो गई है फाइव जी से स्मार्टफ़ोन में कोई भी चीज जल्दी प्रोसेसिंग हो जाती है और फ़ोन से हम ऑनलाइन फॉर्म है कही इमित्री में जाना नहीं पड़ता है काफ़ी काम हम ख़ुद कर सकते है स्मार्टफ़ोन के ज़रिए ये सारे काम किए जाते मैंने ख़ुद ने काफ़ी टाइम से यूज करा हूँ इसके रिलेटेड मेरे को बहुत फ़ायदे हुए है मैं मेरा कोई भी ऑनलाइन काम होता है वो मेरे फ़ोन से ही करता हूँ और इससे मेरे को काफ़ी पैसों का भी बचत हुई है और फ़ोन से मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इसी रीजन से मैंने फ़ोन को ख़रीद लिया था और अभी मैं इससे बिल्कुल हैप्पी हूँ कि मैंने फ़ोन ख़रीदा और मेरे को इससे बहुत सारे फ़ायदे हो रहे है और आज मैं बिलकुल हैप्पी हूँ